हां दीदी हल्लो दीदी मां तव्हांजी शॉप ते आई आहियां तव्हांजो नालो ॿुधी करे ॾाढी सुठी तव्हांजी शॉप अथव ऐं ॾाढो मतिलब इमानदारी सां सभु कमु थींदो आहे हिते कोई इनमें ज्यादा मोल भाव न थींदा आहिनि न ज्यादा इनमें मिलावट थींदी आहे ऐं इन करे मां तव्हांजी शॉप ते आई आहियां मूंखे पंहिंजी बेटी जे लाइ जेको आहे चूड़ियूं खपनि त तव्हां उन चूड़ियुनि जो मूंखे रेट वगै़रह कुझु ॿुधाईंदव घणे ग्रामु जूं अथव छा रेट आहे उनजो हीअ अरिडंहें ग्राम जो घणे जो पवंदो ऐं चोवीह कैरेट जो घणे जो पवंदो ॿावीह कैरेट वारो हा ॿावीह कैरेट वारो हा अच्छा ऐं अरिडंहें कैरेट वारो

पर उनजी वापिसी जीअं अगरि असां करण चाहियूं रिटर्न करण चाहियूं त उनमें केतिरा पैसा वापिसि असांखे मिलंदा इनमें घणी मिलावट हुंदी आहे घणी हुनमें कटैती कंदा आहिनि

ऐं उनमें घणी मिलावट हूंदी आहे अच्छा फ़िट मतिलब घणी पवंदी आहे ईअं न की सॼी फ़ेट ई हुजे अंदरि गोल्ड हुजे ई न त उनमें गैरंटी कार्ड वगै़रह सभु ॾींदव ठीकु आहे पोइ तव्हां मुंहिंजे पंहिंजे धीअ जे लाइ डिज़ाईनियूं ॾेखारियो हा त तव्हांजी शॉप ते आया ई आहियूं त असांखे तव्हां ॾेखारे ई छॾियो थोरियूं चूड़ियूं कंगन छा आहे ईअं ई सम्झ में ईंदी न डिज़ाईन वगै़रह ठीकु आहे ओके